किताब पूरी करने में मुझे तीन से चार दिन का समय लगता है एक बार में मैं दो से तीन घंटे ही लगातार किताब को पढ़ पाती हूँ मेरा मानसिक लक्ष्य है कि सच में किताब से गुज़रना दुनिया के श्रेष्ठ अनुभवों से गुज़रने जैसा है इस दुनिया में किताब पढ़ने से बड़ा सुख शायद ही कोई होगा तभी तो किताबों को सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है निर्मल ब निर्मल वर्मा भी ठीक ही कहते हैं कि किताबों किताबें मन का शौक और दिल का डर या अभाव की हूक कम नहीं करती सिर्फ़ सिर्फ़ सबकी आँख बचाकर चुपके से दुखते सिर के नीचे सराहना रख देती हैं किताबें जीवन के विभिन्न चरणों में हमारे श्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में साथ देती हैं किताबें ना सिर्फ़ हमारे जानकारी देती हैं बल्कि हमारे अतीत के चलचित्र से भी रू ब रू कराती हैं सफ़दर हाशमी कहते हैं कि किताबें करती हैं बातें बीते ज़माने की दुनिया की इंसानों की आज की कल की एक पल की ख़ुशियों की ग़मों की पलों की बाग़मों की जीत की हार की प्यार की मार की क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें किताबें कुछ कहना चाहती हैं तुम्हें पास रहना चाहती हैं कितनी किताबें हमारे सबसे अच्छी दोस्त के रूप में हैं किताबें हमारे जीवन की सबसे अच्छी साथी हैं जब भी हमें उनकी आवश्यकता होती है वे हमारे लिए उपलब्ध होती हैं किताबें हमारे आस पास की दुनिया को समझने सही और ग़लत के निर्णय लेने से हमारे मदद करती हैं वे हमारे आदर्श मर्यादा और सर्व कार्लिक शिक्षक के रूप में भी हमारे जीवन में सम्मिलित होती हैं किताबें पढ़ने से हमारे व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन आता है वे हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं साथ ही यथासमय लक्ष्य प्राप्ति में भी मददगार हैं हमारे हमने कई लोग को अपने ख़ाली समय में या सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत होती है क्योंकि पढ़ने से आवाँशिक तनाव पर काबू पाने में भी मदद मिलती है यह हमारे यह हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है जिसे हम सुकून की दुनिया कह सकते हैं लोगों के विपरीत किताबें कभी भी बदलने में कुछ भी नहीं माँगतीं बल्कि हमारे ज्ञान और रचनात्मक को बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं छात्रों के लिए पुस्तकों का महत्व है कि जीवन में छात्रों को संघर्ष का एक अनूठा दस्तावर होता है फिर इसके दौरान संघर्ष की सच्ची साथी होती हैं किताबें हर छात्र को निश्चित रूप से किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए